आं संग्रा ओंख्रिफोरा जाहैबाय दालि गिबियावनो दालि ओंख्रि सङो इनिफ्राय दालि ओंख्रि संब्लाथाय आलु भाजा आलु फ्रायफोर थायो मैगंफोर भाजा थायो आरो ओ माब्लाबा अनद्ला ओंख्रि अनद्ला थायो अनद्ला सङो इनिफ्राय आरो लाफा मैद्रु सङो इनिफ्राय सबायजो साम' सङो सबायजों साम' ओंख्रिखौ जोङो माबायदि सङो सबाय ओंख्रिखौ जेनेबा सबायखौ एवग्रोनानै लाबाय सिगां एवनायनि उनाव जों सबायखौ हुख्रेमो सबायखौ हुख्रेमनानै आरोबाव उरालाव फुयो उरालाव फुनानैसो जावनानै सुयो बेनि उनाव ओ दानिया साम' साम'खो दैमानिफ्राय खननानै लाबोनानै हरसे सानसे दैयाव सोमनानै दोनबाय आरो ओमफाय सोमनानै दोनब्लाथाय माने साम'नि खि मैलाफोरा खिगारथों होननानै दैयाव सोमनानै दोनो बेनि उनाव साम'खौ सुनानै दै साम'नि बिखुं सायाव बादामालि सिथाबनाय मैला मैलिखौबो जोङो मोजां हुयो आरो ओमफ्राय हुनानै साम' दाखोनखौ गारो साम' दाखोनखौ गारनानै साम'खौ दानस'यो साम'खौ दानस'नानै जेंगायाव दानाबा बिराद हुबाय आरो जेंगायाव हुनानै गोजों साफा जालायनाय जामलायनाय मैला मैलिफोरखौ हुनानै दानिया माबाखौ बे साम'खौ जोङो एवो एवबाय साम'खौ एवनानै दैया ग्लब ग्लब गोदौब्लाथाय सबायखो होबाय ओमफाय सबायजों सबायखो जों ओमफाय खारैजों सङो आरो खारैआबो थालिर मादानि आथिया थालिर मादानिब्लाथाय सबाय ओंख्रिया मोदोमखाङो आरो मा ओमफाय जों खारैखौ बांसिन थालिर मादानि आथिया थालिरनि फस्लानि खारैजों बांसिन जायो ओमफाय बे साम'जों सबाय ओंख्रियाव आथिया थालिरनि खारैजों संब्लाथाय गोथाव जाखायो आरो ओमफ्राय जों बे साम' ओंख्रिखौ बिदि सङो ओमफ्राय बेयाव मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर हाइजें मस्ला दुन्दिया बिदिनो होनानै जायो आरो इनिफ्राय साम'खौ जोङो सोबनानै जायो आरो सोबख'नानै साम' बेदरखौ